आतांचो भारतीय सिनेमाचो जर स्टेटस आमी पळयलो जाल्यार भारतीय सिनेमा करंटली इज अ लॉट अबावट ग्लॅमर म्हणजे सगळे जे येतात पय बॉलिवूड मुवीज देर इज ओन्ली ग्लॅमर आतां खंय तरी प्रोपर स्टोरी आसलेली स्टोरी आसलेल्यो येतात पूण आतां चडश्यो जें कितें अडिक्टीव ग्लॅमर आसा तोच भारतीय सिनेमा प्रमोट करता असो दिसता आमकां आनी संगीत करंट स्टेटस ऑफ संगीत भारतीय सिनेमाचो संगीत जर आमी पळयलें जाल्यार ताची पुरेपूर नाशाडीच चल्ला फक्त एका साँगाची जीं पयलींची गाणीं आसलीं तांचें फक्त रिमिक्स आनी रिमिक्स जाता आनी आतां सुद्दां ज्यो गाणी येतात संगीत येता तेंचेर सुद्दां रिमिक्स करतात ते डिरेक्टरस आनी ओरिजनिली आतां पळयलें आमी जाल्यार संगिताचेंच एकाच गाण्याचें तीन रिमिक्स आसतात म्हाजी आवडटी नट म्हणटा तो शाहीद कपूर शाहीद कपूर फ्रोम द बिगिनींग शाहीद कपूराच्यो चडश्यो पिक्चर हांवेन पळयला तेची खुबश्यो आवडट्यो पिक्चर आसात म्हाज्यो आनी नटी पळयलें जाल्यार दिपिका पादुकोण शी इज द मोस्ट वर्सटायल एक्ट्रेस दिपिका पादुकोणाचो म्हाजो फेवरेट पिक्चर पळयलो जाल्यार तो पिकूआसपाक जाय म्हाका थ्रिलर्स सिनेमा आवडटा जेतून एण्ड मेरेन सस्पेंस आसता म्हणजे एक कितें जाल्यार उपरांत दुसरें घडटा आनी एण्ड मेरेन तुका कळच ना कितें जाता आनी अंतीम मागीर कळटा तुका की आं बाबा तें अशें आसलें तसल्यो सिनेमा म्हाका खूब आवडटा म्हाका ते रड सिनेमा मात सुद्दां आवडनात आसतात बऱ्यो ना अशें ना पूण म्हाका चडशें थ्रिलर मु सिनेमाच आवडटा आनी कॉमेडी मुवीस इंस्टंट कॉमेडी ज्यो आसतात त्यो म्हाका खूब आवडटात फस्ट गोलमाल इज माय फेवरेट कॉमेडी मुवी आनी तेतून करून गाणी जर पळयलीं जाल्यार म्हाका सॉफ्ट गाणीं आवडटात अर्थ आशिल्लीं आताचे रिमिक्सज म्हाका मात आवडनात सॉफ्ट गाणीं कानाचेर चड मारी सुद्दां ना आनी आयकले उपरांत प्रसन्न दिसता बरें प्रसन्न दिसता म्हणटल्यार म्हाका म्हाजी फेवरेट गायिका आवडटा म्हणल्यार ती श्रेया घोशाल श्रेया घोशाल जर आमी स्टाटिंगच्यान पयलें जाल्यार तिची इतलें वेरियंट आसा म्हणजे तिका मराठी गाणी ती तितलीत बरी म्हणटली मळयालम गाणी सुद्दां ती मळयाली गाणी सुद्दां ती इतली बरी म्हणटली आनी तशी तामिळ गाणी सुद्दां ती बरी म्हणटली तिचें म्हाजे फेवरेट एक साँग म्हणटा तें तेरे नैना चांदनी टोप चौक टू चायना ह्या मुवींतलें हांव कितले फावटी आयकपा आयकूंक शकता जें तिणें शंकर महादेवा वांगडा गायलां श्रेया घोशालचो आवाज इतलो मधूर आसा की खंयच्याय स्तराचेर ती आनी खंयच्याय पिचाचेर ती जाय तितली वोचूंक शकता मेरे डोलना तिचें गाणें फ्रोम मोंजिलीकाचें त्या सिनाचें वयलें भुल भुलैयांतलें तें आनी तर इतलें क्लासिकल आसा तें सुद्दां तिणी काय बरें म्हटलेलें आसां म्हाजें तिचें ऑल टायम फेवरेट गाणी म्हणटात तें तेरे नैना श्रेया घोशालाचें फ्रोम चांदनी चौक टू चायना आनी तिची सावथ इंडियन मुवीजान सुद्दां तिची खूब गाणीं आसात जीं सामकीं बरीं बरीं आसात जीवन शैली म्हण तेचें एक गाणें आसा मळयालीन आहा तें आनी हालींचें ट्रेंडिंग गाणी तिचें तें बहरला हा मधुमास मराठी सिनेमांतलें जें खूब फेमस जाला